हाँ हमारे राजनीतिक ग्रुप में तो कोई संघ है नहीं लेकिन संगठन जरूर है हमारा जो टूर्नामेंट की व्यवस्था करते हैं हमारा बजरंग दल के नाम से एक संगठन है जो टूर्नामेंट की हमारे लिए हमेशा व्यवस्था करते हैं हर बार इस बार भी उन्होंने टूर्नामेंट की व्यवस्था की है जो टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा करवाते हैं उनका नाम भी रखते हैं फर्स्ट प्राइज सेकिंड प्राइज थर्ड प्राइज लेकिन उससे हमें किसी को परेशानी नहीं होती अच्छा टूर्नामेंट होता है हमारा जिससे सभी खुश रहते हैं अच्छी सबको इंटरेस्ट आता है टूर्नामेंट में अच्छे बढ़िया दूर दूर से टीमें आती हैं टूर्नामेंट के लिए